आब देखियौ हमरा आरके तऽ पर्व होइ छै कदुआ शुरुमे तऽ होइ छै कदुआ भात कदुआ भातमे तऽ जानिते छियै से भोरे उठऽ अइगिना नीपऽ घर नीपऽ बाहरऽ सोहरऽ सब नीपा पोती होइ छै तब कदुआ भात होइ छै तऽ जाइ कए लोग तब सब सामान कीनय छै कदुआ भातके ओहोमे लोकके सहैये पड़ि जाइ छै भरि दिना जे हइ से करते करते ओ तऽ उ भए गेल अब धिया पुताके सुतरऽ खियाबऽ उ टेन्शन भए जाइ छै आओर लत्ता कपड़ा धुअऽ धोखारऽ बहुत बात होइ छै आओर फलाँ चिलाँ लए चाय बनबऽ आओर खानामे रोटी बनबऽ भात बनबऽ जे होइ छै टेन्शन जनानीके तऽ जानिते छियै हमरा आरके जकाँ नहि होइ छै उ भए गेल तब दोसर दुआरे खरना भेल खरना भेल तऽ ओहुमे भोर उठऽ घर नीपऽ डेरा नीपऽ जोरहऽ तोरहऽ खरना छियै सब सामान किनय लए हटिया बजार जा जरूरत छै तऽ टेन्शन बहुत बढ़ि जाइ छै धिया पुतासँ सतबऽ लागय छै ओइदिना भरि दिन तऽ सहय छै आर उ सहय छै तऽ साँझके तऽ तब तऽ खरना होइ छै धोअइ धोखारय छै सबकिछु सरियाबय छै तऽ खरनामे फेन पूड़ी पकमान होइ छै ओइमे आटा पिसबऽ अथी धोअ धोखारऽ गेहुँके सुखबऽ अथी गहुँम पिसबऽ पड़य छै आनय पड़य छै तऽ ओ पूड़ी पकबय पड़य छै डाला दौड़ा सजबय छै आओर बेरकी रातिमे खरना हेतय खीर पड़य छै सोहारी बनबय छै चढ़बय छै बाल बच्चाके सुताय दै छै उँ दोसर खाना बनाय कऽ खिया कए सब सुतय छै तब खाना बनबय छी खरना करय छै करय छियै उ तऽ उ भए गेल आब देखक जेना आब जे सब चीज की कहय छै फल फूल जेतना होइ छै सेब होइ छै सन्तोला होइ छै अनार होइ अथी होइ छै डलिया होइ छै डाला दौड़ा होइ छै अथी नारियल होइ छै चाभ होइ छै बहुत तरहके बात होइ छै उ तऽ सरियाबय छै लोक डाला दौड़ामे कऽ लै छै धोइ धोखारय छै ओइमे कऽ दै छै तब फेन पूड़ी पकबय छै उसब फेन निश्चिन्त भए कए पूड़ी पकबय छै तब डलामे कऽ दै छै ओइमे कए सब चीज सजबय छै राखय छै सबचीज चढ़य छै धिया पुता छुअइ छू छुअइ छाबय छै तऽ ओकरा हटबय छै डपटय डाँटय छै नहि छुबही देखय छिही पर्वके छियै किएक छुबही एकर सब रीतसँ होइ छै माय बापके दशामे तु जानिते छिही जे दोसर सरबिस नहि छै पर्व तऽ उ भए गेलय एकटा उ की कहय छै अथी पर्व नहि इससे भए गेलय धिया पुताके नहि छुबय छाबय दहक ओकरा बढ़िआँसँ सजाय लए दौड़ा कए झाँपि तोपि कए राखि दहक फेन साँझमे घाटपर जाइ छै घाटपर जाइ छै तऽ ओतऽ नीपय छै आओर सब चीज सेनुर पिठार देखय ओतऽ डाला दौड़ा राखय छै सब गोरे धूप आरती अथी लए कए उहाँ पर सेनुर पिठार लए कए घाटपर खड़ा होइ छै उ पानिमे सूर्य भगवानके देखबय छै आओर तकर बाद की कहय छै से डाला सूर्य भगवान सब अथी होइ छै होइ छै डुबयके साथ सबके पलिया उठबय छै देखय छै आओर सब पलिया उठबय छै सूर्य भगवानके देखबय छै तब भए गेलय फेनोसँ देखलिये लेलियै छिट्टामे कए सब चीजके सरियेलियै आओर सब उठबय लागलय उठबय लागलियै धिया पुताके चल कहय लागलियै बहुत तरहसँ होइ छै अहिने अहिने बात पर्वके तऽ ई भए गेल तब वएह सब तऽ जानिते छियै दीवाली केना होइ छै दीवाली होइ छै आब जे दीवाली होइ छै तऽ तब ओइदिना सुपाटी दिया दै लानय छै उ जे छै नीपय पोतयसँ एगो आओर छगर बढ़ऽ अइगिना बढ़ऽ नीपऽ आओर अथी अथी मारकीन उमे केना होइ छै ई फेन ओइदिनाके मालकिनपर थारीमे के सब किछु लए से होइ छै